हमर व्यक्तिगत लक्ष्य के बारेमे की कहब हमर व्यक्तिगत लक्ष्य देखिऔ आदमीके जिनगीमे लक्ष्य होना बहुत जरूरी छै अहाँके जतना अच्छा लक्ष्य हैत ओतना अहाँ मेहनति करबै ओतना अहाँ आगाँ बढ़बै तऽ लक्ष्य हमेशा उपर सोचैके कोशिश करिऔ लक्ष्य जतना ज्यादा रहत ओतना पैघ अहाँ उड़ान उड़बै ने

कोशिश करिऔ अहाँ ज्यादा पैघ उड़ान उड़ैके तऽ ओकरामे पैघ यानी कहैके अर्थ ई अछि पैघ लक्ष्य राखैके पैघ राखबै तऽ छोटो चीजपर आबिके रुकि सकै छी अहाँ पैघ लक्ष्य राखिऔ आओर की कहब इएहसब आओर क्वेश्चन छै कि अहाँ हमर लक्ष्यके हमर लक्ष्य छै आर्मीमे जाना मिलिट्री इन्टेलिजेन्स बुझै छिए ओकरेमे जाना छै तऽ कहबाके ई अर्थ अछि कि कतहु चलि जाउ अहाँ अपन माटि देशके माटिके नहि भूलू अपन देशके चीजके नहि भूलू अपन संस्कृतिके नहि भूलू जहाँ तक लक्ष्यके सवाल छै लक्ष्य तऽ अपन सबके होना चाही कियाकि जिनगीमे लक्ष्यके आगे ही अहाँ मेहनति मेहनति बनै छी मेहनति करैके अहाँ इच्छा राखै छी अहाँके पास जे नहि अइ अहाँ ओकर खोज करैलए चाहै छी ओकरे साथ अहाँ हम अपन वाणीके विराम दै छी धन्यवाद